हां जी बोलिए हा चयो

हा त तव्हांखे फॉय सां गॾु लेक जेको आहे चइनिनि पासे तव्हांखे वञिणो आहे ऐं तव्हांखे घुमिणो आहे त तव्हांखे असां सुठी ए सी टैक्सी कराए ॾींदासीं तव्हां चइनिनि पासे आरामु सां घुमो सॼो ॾींहुं हा तव्हां तव्हां घणा आयो मैडम हा त तव्हांखे सुठी वॾी इनोवा गाॾी कराए ॾींदासीं ए सी गाॾी मस्तु कार आहे उहा तव्हांखे सॼो फॉयसागर लेक घुमाए लाहींदी ऐं जंहिं तव्हांखे टाइम हुजे त आसे पासे में लेक जे चइनिनि पासे घणई घुमण जी ॾिसण जी जायूं आहिनि उहे तव्हांखे ड्राइवर ॾेखारे लाहींदो हा हा उहो मां तव्हांखे तव्हांखे तव्हांखे तव्हांखे ॿुधायां थो वॾी गाॾी इनोवा तव्हांखे ए सी इनोवा कार ईंदी ॾाढी वॾी कार फ़ुल ए सी आहे हुन जे अंदरि हा उहो हा थी वेंदो हुन में हिन इनोवा में तव्हांजो कमु थी वेंदो इनोवा वॾी कार आहे हुन में तव्हांजो सामानु वामानु सभु अची वेंदो तव्हां बि आरामु सां वेई लाहींदा भई जे तव्हां चयो था तव्हां वटि सॼो ॾींहुं टाइम आहे त तव्हां सुबुहु साण नेरनि वेरनि करे तव्हां हिन में लेक जे फॉयसागर लेक जे पासे में घुमण वेंदा त पासे में अजयसर पहिरीं त तव्हांखे फॉयसागर लेक ॾेखारिबी तव्हां लेक घुमो उते गार्डन आहे ॾाढो वॾो सुठो तव्हां हुन गार्डन में घुमो ऐं जे हुन में तव्हांखे हिकु ॿ कलाकु ॿ टे कलाक उते ई तव्हांखे लॻी वेंदा ऐं हुन खां पोइ पासे में अजयसर आहे अजयसर गांव आहे जेको हुन में ॾाढो पुराणो मंदिर आहे ऐं हुन मंदर जी ॾाढी मानियता आहे हू तव्हांजे माता जो माता जो मंदरु आहे उते ॾाढो वॾो ऐं पुराणो मंदरु आहे त उहो तव्हां उते दर्शनु कयो घणई टूरिस्ट ईंदा आहिनि उते ॾिसण लाइ ऐं जंहिं तव्हांखे पोइ हुन खां पोइ तव्हांखे पासे में हिकु ॾाढो सुठो इस्मोकी ग्रिल करे हिकु रेस्टोरंट आहे तव्हां उते नेरनि पंहिंजो लंच वंच कयो आरामु सां ऐं हुन खां पोइ तव्हांखे हिक अरावली रिसोट करे आहे तव्हां उते घुमो कलाकु ॿ कलाक ऐं जंहिं तव्हांखे खपेव त असांजो ड्राइवर उन पुठें रस्ते खां तव्हांखे पुष्कर जो बूढ़ा पुष्कर वारो रस्तो आहे त उते बूढ़ा पुष्कर वारो तव्हांखे आरामु बाग़ु पेलेस रिसोट आहे बूढ़ा पुष्कर आहे उहो तव्हांखे बु बूढ़ा पुष्कर जो जेके घाट आहिनि उहो तव्हां आरामु सां ॾिसी था सघो ऐं तव्हांखे शाम जो छहें लॻे वापसि तव्हांखे जिते चवंदा उते तव्हांखे ड्राइवर ड्रॉप करे लाहींदो

हा हा मेम हा त आरामु हा त तव्हांखे भले कलाकु ॿ कलाक वधीक वठिजो राति जो अठें लॻे तव्हांखे ड्राइवर छॾे लाहींदो

हा त ठीकु आहे तव्हां जो तव्हांजी कैब मां ॿारहनि कलाक लाइ बुक थो कयां सुबुह जो ॾहें खां राति जो ॾहें लॻे ताईं ॿारहनि कलाकनि वारी तव्हांजी कैब बुक थो कयां त तव्हांखे हुन में तव्हांखे ॿारहं कलाक टाइम सुठो मिली वेंदो ऐं हिन में जेके ॿारहं कलाक तव्हांखे ड्राइवर घुमाईंदो सॼो हिन जा तव्हांजा लॻंदा टे हज़ार पंज सौ रुपया साढा टे हज़ार रुपया हा न न हा न न ही वॾी गाॾी आहे जंहिं तव्हांजे अगरि तव्हां नंढी कार वठंदव त इयो ई कमु तव्हांजो अढाई हज़ार में थी वेंदो हा हा न उहो तव्हांजो टाइम हू जेको ॾह खां ॾह खां ॾह ॿारहें कलाक जेको तव्हां चवंदा उते ई ड्राइवर बीहंदो उते ई हलंदो ऐं लेक जे आसे पासे में ऐं जेको आहे अजयसर मंदिर अरावली रिसोट आहे स्मोकी ग्रिल आहे ऐं बूढ़ा पुष्कर जो जेको घाट आहिनि उहो तव्हांखे ॾेखारे करे राति जो ॾहें लॻे वापसि तव्हांजी जाइ ते तव्हांखे छॾे लाहींदो

ऐं न पोइ ड्राइवर पोइ चार्ज वधीक कंदो न पोइ ॿ टे सौ रुपया मथे ॿ ॿ टे सौ रुपया मथे वठंदो हलो ठीकु आहे पोइ मां पोइ पोइ मां ड्राइवर खे खणी चवांसि थो की रोटी रो रो हा हा ड्राइवर खे खणी चवंदोमांसि की रोटी साम्हूं वारी पार्टी खाराईंदई त उहो उहो क्लाकु ॿ कलाक वधीक बि ड्यूटि ॾींदो का दिक़त कोने का ठीकु आहे न टे हज़ार तव्हां टे हज़ार पंज सौ रुपया लॻंदा ऐं सुबुह जो ॾहें खां राति ॾहें ताईं ऐं समुझो कलाकु ॾेढ क्लाकु मथे लॻे थो त हुन जो को वांदो कोने को न न उहो उहो तव्हांखे ड्राइवर ड्राइवर ईंदो तव्हां वटि जॾहिं त तव्हां हुनखे ड्राइवर खे सुबुह जो हज़ार रुपया ॾेई लाइ जो पोइ बाक़ी जेके अढाई हज़ार आहिनि उहो राति जो ॾिजोसि पोइ हा उहो तव्हां बेफ़िक्र रहो असांजी असांजी कंपनी जी कैब जेकी आहे सॼे अजमेर में फ़ेमस आहे हा चङो हा त तव्हां वटि कॾहिं मोकिलिया इयो ड्राइवर हाणे हा तव्हां वटि तव्हां वटि अची वेंदो ॾहें खां पंजे मिंट पहिरीं पहुची वेंदो चङो हरि ओम